मैं ड्राॅइंग सीख रहा है कोई व्यक्ति तो मैं उसको सलाह दूँगी कि उसमें चित्रकारी को अच्छी तरीके से भरें ड्राॅइंग करें जैसे जब हमको ड्राॅइंग करते हैं तो उनमें हम जब रंग कलर भरते हैं तो उनसे काफ़ी सुंदर लगते हैं तो मैं उन्हें अच्छी तरीके से कलर भरने की सलाह दूँगी